योगा जो ध्यानु लॻाइणो बड़ा असान आहे असान छा हिनमें मनु शांति खपिणो हुजे मां त घर में बि योगा जो ध्यानु लॻाईंदी आहियां योगा कंदी आहियां साण में हलको हलको म्यूज़िक हलाईंदी आहियां भॻवान जो ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय जो म्यूजिक लॻाए बि भॻवान जो ध्यानु कंदी आहियां योगा जो ध्यानु लॻाईंदी आहियां या छत ते हली वेंदी आहियां उते बि आराम सां कोई शोर वोर न हुजे त हुते ध्यानु लॻाईंदी आहियां या सुबुह जो पार्क में वेंदी आहियां पार्क में चिड़िनि जी या की हिन जो पक्षियुनि जो आवाज़ हूंदी आहे सुबुहु जो फ्रेश एयर ईंदी आहे उते ध्यानु लॻाइणो ॾाढो सुठो लॻंदो आहे